पशुओं को प्रसंस्करण सुविधा सुरक्षित के लिए सबसे पहले तो उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए दूसरा किसान को ये देखना चाहिए कि उनके पास प्रॉपर जगह है आराम से खुली जगह है पशुओं को ज़्यादा खाना चाहिए तो इसलिए उन्हें ज़्यादा खाना डालना चाहिए दूसरा वो मिट्टी में रहते हैं तो मिट्टी में बैठने के लिए शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए छाया का पूरा व्यवस्था होनी चाहिए की पालतू जानवरों को कहाँ बैठे कहाँ बांधना है कहाँ चारा डालना है इसकी कहा जाए तो एक सुनिश्चित जगह होनी चाहिए और वहाँ पे टाइम टू टाइम एक समय अंतराल के बाद में वहाँ मिट्टी भी डलनी चाहिए फ्रेश मिट्टी भी जिससे अच्छे रहेंगे दूसरा उनकी वेंटिलेशन हवा का भी एक प्रॉपर जगह रहनी चाहिए ताकि उनको हवा भी लगती रहे